हिक ॾाढो ई सुठो किताब मां पढ़ियो जंहिंजो नालो हुयो ज़िंदगीअ जी सिखियां हुन में ॿुधायो वियो हुयो त हिकु पीउ हुयो जेको ॾाढो ई नशा कंदो हुयो ऐं दारू पीअंदो हुयो हुन खे ॿ ॿार हुयसि बिन्हीं ॿारनि ॾाढी जफ़ा कशीअ वारी ज़िंदगी ॾिठी जंहिं मां हिकु ॿारु सेम पीउ वांगुरु दारू पी करे नशा करणु लॻो ऐं ॿियो ॿारु ॾाढी तरक़ी कई जॾहिं उहे वॾा थिया त हुननि खां पुछियो वियो की तव्हां ईअं छो आहियो ॿिन्हिनि जो साॻियो ई जवाबु हुयो ॿिन्हिनि हिकिड़ो ई जवाबु ॾिनो की असां पंहिंजे पीउ के ॾिठो पहिरियों भाउ हुयो जंहिं चयो मां पंहिंजे पीउ के ॾिठो उन खे ॾिसी नशा करणु सिखी वियो ऐं ॿियो ॿारु हुयो जंहिं बि इहो ई जवाबु ॾिनो की मां बि पंहिंजे पीउ के ॾिठो हुन खे नशा कंदे ॾिठो ऐं इहो बि ॾिठो त ईअं करण सां कहिड़ा नुक़्सान था थियनि त घटि में घटि मां उहो न कयां त चवण जो मतिलबु हुयो त माण्हू हिकु उन मां केरु कहिड़ी सिखिया थो खणे उन ते ॾाढो महत्व डिॿो वेंदो आहे चवण जो मतिलबु आहे त ज़िंदगीअ जी जेका सिखियां असांखे मिले थी उन खे असां कीअं था ॾिसूं उहो वधीक मैटर कंदो आहे